क़ानूनी डाॅकोमेंट तैयार करने का अनुभव अपने पास है जैसे कि मान के चलिए कि ये आधार कार्ड हुआ ज़मीन के पेपर्स हुए पेन कार्ड हुए तो जैसे कि पेन आधार कार्ड बनाने के लिए मुझे नज़दीकी जैसे पोस्ट आफिस में तैयारी होती है तो वहाँ पर जाना होता है उसके बावजूद है जैसे चरित्र प्रमाण पर करेक्टर प्रमाण पत्र हुआ करेक्टर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुझे कलेक्टर ऑफिस जाना होता है उसमें भी कुछ टाइम लगता है पेन कार्ड बनवाना हुआ तो पेन कार्ड बनाने के लिए ये मान के चलिए कुछ आनलाइन प्रोसेस होते हैं वो आनलाइन प्रोसेस पूरा करने में मान के चलिए एक दो घंटे लगते हैं फ़िलहाल तब पर भी एक एक डेढ़ हफ़्ते में वो वो वो आनलाइन जो वो होता है वो पेन कार्ड वग़ैरह वो ऑनलाइन पोस्टर बाइ पोस्ट आप के पास रिसीव हो जाएगा अब जैसे कि लाइसेंस वग़ैरह हुआ बनवाने के लिए जैसे ये गन का लाइसेंस हुआ तो गन का लाइसेंस बनवाने का जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा सी कठिनाइयाँ होती हैं कठिनाइयाँ बोले तो पहले सीधे मुझे ये जाना होगा मुख्यालय पे मुख्यालय पे जाना होता है तो मुख्यालय पहुंच के एक फार्म लेना होता है वो फार्म ले कर मुझे वहाँ से फार्म भर के उसे तहसील पर आते हैं तो तहसील से वो थाने पर जाता है थाने के बावजूद कई सारे थाने होते हैं जिससे वहाँ से क्लियरेसन हो कर कि मतलब आप के ऊपर कोई केस तो नहीं है आप के ऊपर कोई प्राब्लम तो नहीं है इस वजह से फिर वो कितने सारे प्रोसेस होते हैं कई थानों से वो पेपर गुज़रता हुआ फिर लाश्ट में वो डी एम के पास आता है तो डी एम उसका जब अप्रूवल कर जब अप्रूवल देता है तो आप का लायसेंस होता है इस वजह से बहुत सारी प्रोसेस होती हैं इसमें अब उसके बावजूद आप मान के चल सकते कि ये आधार हो गया पेन हो गया चरित्र प्रमाण पत्र हो गया और मान लीजिए सिर्फ़ ज़मीन के पेपर्स होते हैं जैसे ज़मीन के पेपर में किसी भी ज़मीन का जैसे कुछ पेपर तैयार करवाना हुआ चाहे वो रजिस्ट्री हुआ चाहे जो भी जैसे भी हुआ रजिस्ट्री करवाने के लिए मुझे तहसील जाना होता होगा वहाँ से लेखपाल क़ानून वो सारी चीज़े सारे लोगों से मिलना जुलना होता है मिल जुल के फिर वहाँ सारे प्रोसेस होते हैं वो बताते हैं कि आप ये ऐसे करो आप वो वैसे करो उसके बाद फिर जा कर वो पूरी ज़मीन के पेपर तैयार होते हैं पेपर तैयार करने के बाद जो भी ज़मीन का काम होता है वो पूरा होता है फ़िलहाल कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं कि जो कि मुझे कलेक्टर आफिस जाना होता है डी एम ऑफिस जाना होता है बहुत सारी सरकारी जगहों पर जा कर वो सब पेपर तैयार होते हैं फ़िलहाल आसान तो कुछ भी नहीं लेकिन हाँ ये है जानकारी इस चीज़ का इस चीज़ में लेने के लिए मुझे जैसे कि ब्लाक पर हुआ पेपर की तैयारी करने ब्लाक पर भी जाना होता है उसके बावजूद फिर मुझे जैसे कि करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे बनवाना हुआ तो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मुझे ब्लाक पर लेखपाल से मिलना होता है उसके बाद वो लेखपाल जब आएंगे तो आप के कुछ प्रोसेस होते हैं पेपर्स के पेपर्स प्रोसेस करने के बावजूद आपका वो सर्टिफिकेट बाक़ी और जितने पेपर्स बाक़ी सारे पेपर्स जो होते हैं वो आनलाइन हो चुके हैं आनलाइन के बावजूद मुझे ये एक बार गन का लाइसेंस मुझे बनवाना था तो मैं गया ज्ञानपुर फार्म डाला और फार्म डालने के बाद वहाँ से आया मैं यहाँ पर तहसील पे आया तहसील पर मतलब ये एस डी एम के पास गया एस डी एम से सारे पेपर्स जो भी फ़ाइलें वग़ैरह होते हैं वो सब करवा के फिर सारे पेपर हम ने तैयार करवाऍं पेपर तैयार करवाने के बाद फिर मुझे वो लाइसेंस के बारे में सारा सिस्टम मालूम हुआ